दा सोरकारनिफ्राय दासान्दि आं नांगौमानि एबा बिथांमोना हानायमानि सुबिदाखौ आंनो होदों बिदिन्थि महरै बेयाव नोंथांमोना होदों माने बुंदों बेयाव प्रधान मन्त्रि आवास यजना औ बे यजनाखौ आङो मोन्दों आंनि बिसिनि नामाव मोन्दों त' बेयो जायहा माने थानो न' गैया बिथांमोननो गंसे उन्दैनो न' खाना होनाय आरो बेनि अनगायैबो जा सोरकारनिफ्राय जा स्किम दङ बेखौ मोनगासिनो दङ आरो बेजोंनो जोङो गोजोनै दङ होननानै आं सानो